गेलेनाया गामियारि सुबुंफोरनि थाखाय गोबां मदद गोदान गोबां मुलामफा जाहोयो गोबां मुलामफा जाहोयो आरो बेफोरनि बागै समाजाव गोबां सुंजाबलायनाय जायो आरो जेरै जेरै फ्रेन्डसिप कन्टेकजों एकजाजेक्टलि एक्जामपोल हमनानै लादो जोङो मोनसे गेमखौ गेलेयोब्ला जोङो मोनसे टिमनि कन्टेक्ट थाथार नांगोन आरो बै बै टिमनि कन्टेक्ट गैयाब्ला जोंङो मोनसे खेलाखौ मोजां रोखोमै देरहानो हानाय नङा स' बे बै बै माखासे खेलाफोरखौ गेलेयोब्ला जोङो गोबां गोबां गोबां गोबां जायगाफोरनि मानसिफोरजों जोङो मोजां रिलेशनसिप जागोन गोबां गोदान गोदान जायगा नुगोन जोङो जेरै एक्जामपोल हमनानै लादो जेरै क्रिसटियान' रनालड' लिय'नेल मेसि बेफोरखौ दा बैफोर सुबुंफोरनि मानसिखौ दा बुहुमनां बुहुमावनो गासिबो मिन्थि जोबो उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिन गासिबो सुबुंफोरानो मिथिजोबनाय जायो आरो जोङो खेलाफोरखौ गेलेयोब्ला जेरै पिसिकेल फिटनेसफ्राबो मोजाङै थायो आरो गोदान गोदान जायगाफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो

एक्जामपोल हमनानै लादो खेला गेलेनायाबो मोनसे टुवर हिसाबै आरो खेला गेलेनायजों जोङो गोबां जायगा जायगाफोरनि मानसिफोरनि आखुथायफोरखौ जोङो मिथिबोनो मोनो आरो जोङो खेला गेलेयोब्ला मानसिफोरा अरायबो नोंखौ सिनायबाय थागोन आरो गोबां गोबां लोगोफोरा मदद होनो थाखाय राजि जायो आरोखि